शेयर बाजार लोकसबमे एहिके जानकारीके खूब अभाव छै जाहिसँ ओ एकरा सट्टा बाजारके नामसँ जानै छै लोकसब अपन बाल बच्चाके एहिसँ दूर रहैके सलाह दै छै ओ कहै छै ई बहुत बड़का फ्रॉड छै जाहिमे पैसासब डुबि जाइ छै लेकिन हमरा विचारसँ शेयर विचार शेयर बाजार बहुत अच्छा जगह छै जाहिमे भारतके बड़का बड़का कम्पनी अपना कम्पनीके लिस्ट करै छै जाहिसँ ओ अपन वैल्युएशन तय करै छै शेयर बाजारमे लोकसब अपन पैसासँ ओहि कम्पनीके अपन जानल पहचानल मनपसन्द कम्पनीके शेयर खरिदै छै जाहिसँ जब अगर ओ कम्पनीके अगर व्यापार अच्छा भेलै तऽ ओ अपन ओकर शेयरके भाव बढ़ि जाइ छै जाहिसँ लोकसब जे ओहिमे जे शेयर खरिदलै छै ओकरा फाइदा होइ छै खूब फाइदा होइ छै अगर कोनो कम्पनी अपन बिजनेस व्यापारमे नुकसान करि दै छै तऽ ओकर कम्पनीके शेयर निचे आबि जाइ छै आओर जे लोकसब ओहि कम्पमीमे पइसा लगेलै छै ओकर पैसा कम हो जाइ छै या डूबि जाइ छै भारतमे शेयर बाजार मे अक्सर लोकसब बहुत बिना जानकारीके पइसा लगा दै छै आओर सोचै छै कि हमर पइसा एक्के दिनमे चारि गुना हो जाएत पाँच गुना हो जाएत लेकिन शेयर बाजार खजाना नहि छै ई बहुत नौलेजके चीज छै अपन जानकारीके हिसाबसँ कम्पनीके पढ़िकऽ ओकर फाइनेंशिअल रिजल्टके पढ़िकऽ जे कम्पनी कोन व्यापारमे छै ओ कइसे बिजनेस करै छै सोचिकऽ समैझिकऽ तब अपन पइसा लगाबैके चाही शेयर बाजारमे दू तरहसँ आदमी पइसा लगा सकै छै एक इन्वेस्टिङ्गके जरिए ओकर शेयर खरीदकऽ एक ओकरा शेयरमे रोजाना ट्रेडिङ्ग करिके जे एक्के दिनमे ओकर भाव ओकर कहाँ जेतै से ओकर अनुमान लगाकऽ पैसा कमा सकै छै ट्रेडिङ्गमे बहुत आदमीसब आदमी ट्रेडिङ्गके पीछे भागै छै अपन पैसा दुइए दिनमे डुबाके कहै छै कि शेयर बाजार बहुत बुरा जगह छै यहाँ केवल पइसा डुबै छै लेकिन शेयर बाजार बहुत लम्बा समयमे लॉन्ग टर्ममे अच्छा पइसाके बढ़ा दै छै रिटर्न अच्छा दै छै भारतके सारा कम्पनी अच्छा अच्छा कम्पनी शेयर बाजारमे लिस्टेड छै यहाँ तक कि विदेशी कम्पनी भी शेयर मार्केटमे लिस्टेड छै आओर इएह व्यापार करि रहल छै भारतमे दू तरहके एक्सचेन्ज छै एन एस ई एन्ड बी एस ई नेशनल स्टॉक एक्सचेन्ज आओर बोम्बे स्टॉक एक्सचेन्ज ई दू एक्सचेन्जके जरिए शेयरके खरीद बिक्री होइ छै आओर इन्वेस्टर इएह स्टॉक एक्सचेन्जके थ्रू अपन ट्रेडिङ्ग करै छै आओर इन्वेस्टरके देखभाल करैके खातिर कि हुनका साथ कोइ फ्रॉड नहि होइ कोइ कम्पनी फ्रॉड नहि करै सेबी नामक रेग्यूलेटरी संस्थान छै सेबी ओ देखै छै ओकर काम छै कि ओ कोनो आम रिटेल इन्वेस्टरके साथ कोइ धोखा नहि हो सकै ई ओकर काम हइ ईसब चीजके धिआन देबैके कि अगर कोनो कम्पनी अपन फ्रॉड रिजल्ट नकली रिजल्ट या कोनो कम्पनी फ्रॉड रिजल्ट जारी करिके अपन शेयरके उछाल रहल छै दाम बढ़ा रहल छै तऽ ओकरा उपर कार्यवाही करिके ओकरा कम्पनीके उपर कार्यवाही करिके ओकरा आम इन्वेस्टरके ओकरासँ बचा सकै शेयर बाजार लोकमे बहुत बा कइ बार बहुत भारी भारी गिरावट आएल छै जाहिसँ कि दू हजार आठमे ग्लोबल रिसेशन के कारण कएक गो आदमी बर्बाद हो गेलै कएक गो कम्पनी बर्बाद हो गेलै दू हजार सन दू हजारमे टेक बबलके कारण कएक गो कम्पनी कएक गो यहाँ तक कि देश बर्बाद भऽ गेलै कएक गो बैंक बर्बाद हो गेलै दू हजार आठमे लेहमैन ब्रदर्स क्रैशके कारण कएक गो कम्पनी दुनियाके कएक गो कम्पनी बर्बाद हो गेलै कएक गो देशके अर्थव्यवस्था चौपट भऽ गेलै जाहिसँ लेकिन फेर फिर भी आज दू ओहिके तुलनामे बाजारके भाव उपर छै बाजार भारतीय बाजार अभी दुनिआके बाजारमे सबसँ अच्छा बाजार छै सब यहाँके रिटर्न दुनियाके मार्केटके सभसँ अच्छा रिटर्न छै अगर कहीँ ककरो कोनो देशके इन्वेस्टरके इन्वेस्ट करैके छै तऽ भारतीय शेयर बाजार सबसँ अच्छा जगह छै आओर ई बाजार दुनियाके आबैवला समयमे सबसँ सबसँ नम्बर वन बाजार हो सकै छै